हेलो अब गाजी अरे आप ओला से बोल रहे हो क्या वो मैंने ओला बूक किया है कैब तो यार मैं गाजीपुर में सिसौरा से आगे हूँ तो पहले का जो लोकेसन सेन्ड किया था न थोड़ा सा आगे आ गया हूँ तो कहना यह था कि जिस जगह पर मैं हूँ अभी वह कैप यहाँ कैप यहाँ आ सकता है क्या लोकेसन आपको सेन्ड कर दे रहे हैं और मुझे थोड़ा इम्पॉर्टेन्ट काम कार्य के लिए जाना है यार थोड़ा जल्दी हो सकता है तो यह मेरा व्हाट्सप्प नंबर है अठै अठासी अंठावन नवासी चौतीस चौसठ और इसी पर जो है कि ये आपका नंबर मेरे पास है सत्तर अस्सी छतीस पंचानवे में उसपे लोकेसन सेन्ड कर रहे हैं ठीक है तो यार दस मिनट के अंदर यहीं आ जाओ और जो भी पेमेंट होगा मैं ऑनलाइन या कैस कर्स कर सकता हूँ बस मुझे जल्दी जल्दी जाना है थोड़ा इम्पॉर्टेन्ट कार्य है